आङो उन्दै समाव लोगोफोरजों ज' ज' गेलेयोमोन बाथा गेलेयोमोन साथफुथि गेलेयोमोन बुदुला गेलेयोमोन आरो गेलेखांनानै दैमायाव दैसायाव दुगैहैयोमोन गोबाव गोबाव दुगैयोमोन आरो दुगैखांनानै आर ज' ज' गेलेफिनोमोन आरो बै समा जोबोद मोजांमोन उन्दै समाव बयजोंबो ज' ज' थायोमोन ज' ज' गेलेयोमोन आरो ज' ज' फिथाइ सामथाइ हाननानै जायोमोन आरो दैयावहाय ज' ज' ना हमनानै लायोमोन आरो दैयावनो ना हमनानै संजाना जायोमोन आरो उन्दै समाव जोङो आलुफोर सोरनिबा आलु बुरखांनायाव थांनानै बेयावहाय संनानै नागिरनानै ज' ज' मोनसे जायगायाव थांनानै ज' ज' रुनानै जाहैयोमोन आरो बै समा आंनि थाखाय जोबोर मोजां सम मानोना बै समाव मोजांमोन निसा सोबनाय सिग्रेथ सोबनाय बिदि गैयामोन ज' ज' गेलेयोमोन बै समा आंनि थाखाय जोबोर मोजांमोन बै समखौ आं दाबो गोसोखाङो बै समबादि मोनफिनगोन नामा साननानै बै समाव थांफिनो गोसो जायो खेला गेलेनाय गावजोंगाव मिलायनानै थानाय रायलायनाय एदावलायनाय बै समा जोबोद मोजांमोन बै समखौ मोनफिननो दाबो गोसो जायो बै समा आंनि थाखाय जोबोद मोजां सममोन मानोना बै समाव बयजोंबो ज' ज' मिलायनानै खेला गेलेनाय ज' ज' बेरायनाय ज' ज' गेलेनाय ज' ज' दुगैनाय बै समा बेसेबा मोजांमोन बै समा आंनि थाखाय जोबोर मोजां सममोन